हा मां बाईक ते मुंहिंजे दोस्तनि सां गॾु वियो आहियां त इहा ॻाल्हि आहे अॼु खां ॿ साल पहिरीं ॿ हज़ार ॿावीह में मां दोस्तनि सां गॾु मिली करे दिल्ली विया हुआसीं हुन खां अॻियां वरी पोइ घुमी आयासीं त गाॾी ते वञण में ॾाढो आनंद थो मिले ऐं इन जी तियारी त ग्रूप आहे ग्रूप सां गॾु वञूं था दोस्त हिकु जहिड़ा आहिनि पोइ गाॾी ते वियासीं बैग में जीअं पाणीअ जी बोतल थी वई सुका मेवा थी विया या फलु थी वियो या ज़रूरी दवाऊं थी वयूं हो खणी वेंदा आहियूं ऐं टाईम कढण जी ॻाल्हि आहे त टाईम मिली थो वञे संडे या कहिड़ो छुटीअ वारो ॾींहुं थी वियो छुटी वारे हिकु ॾींहुं वियासींं ॿ ॾींहं वियासीं टे ॾींहं टाईम कढिणो थो पए त जीवन में कमाइणु बि ज़रूरी आहे त जीवन में थोरो ख़ुदि खे टाईम ॾियणु बि ज़रूरी आहे त गॾु वेंदा आहियूं साल ॿिनि सालनि में हिकु दफ़ो वियासीं और तियारी त थी वञे थी तियारी में कोई दिक़त त आहे कान त ॾाढो आनंद रहंदो आहे ॾाढो यादगारु रहंदो आहे और इहो समय इहो यादगार पल वरी पोइ जीवन भर यादि थो रहे त साल ॿिनि सालनि में हिकु दफ़ो या जेतिरो थी सघे वञणु ज़रूरी आहे